میں چونکہ ایک مصنوعی ذہانیت ہوں اس لیے میں ذاتی تجربات نہیں رکھتا اور نہ ہی میں رات کو پرندے دیکھ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو اس بارے میں معلومات ضرور دے سکتا ہوں رات کو پرندوں کو دیکھنا ایک منفرد اور پر اسرار تجربہ ہوتا ہے عام طور پر ہم دن کے وقت پرندوں کو دیکھنے میں عادی ہوتے ہیں لیکن کچھ پرندے اپنے کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو زیادہ متحرک ہوتے ہیں جیسے الو رات کا سب سے مشہور شکاری پرندہ اس کی بڑی آنکھیں اور خاموش پر و پرواز اسے منفرد بناتی ہے نائٹجار یہ ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے جو غروب آفتاب کے بعد سرگرم ہوتا ہے ووڈکاک یہ بھی ایک شام یا رات کے وقت فعال پرندہ ہے نائٹ گل یہ پرندہ اپنی خوبصورت رات کو کے آواز کے لیے جانا جاتا ہے رات کو پرندوں کو دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ خاص احتیاط احتیاط کرنی پڑتی ہے خاموشی اختیار کریں تاکہ پرندے آپ سے نہ ڈریں بلکہ روشنی یا ٹائم ویزن آل استعمال کریں تاکہ ان کی نیند یا سرگرمی میں خلل نہ آئے محفوظ فاصلہ رکھیں تاکہ آپ پرندوں یا خود کو و خطرے میں نہ ڈالیں یہ تجربہ فطرت سے قریب ہونے اور خاموشی میں قدرت کی خوبصورتی کو محسوس کرتے کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہو سکتا ہے کیا آپ نے خود کبھی رات کو پرندے دیکھے ہیں یہ تجربہ فطرت سے قریب ہونے اور خاموشی میں قدرت کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے ہو سکتا ہے